जोंनि गोथार जोंनि मंगलबार सानाव जोङो ओंखाम जाया बाथौ धोरोमआव जोङो फुजिना आरज गाबनो फैयो बेनो जाबाय उदै खालियाव फुङाव साहा बायदिसिना जोङो लोङा गोथार मन्दिराव जोङो फैनानै आरजखौ गाबो गोथार जाबाय जोङो माइनाव ओंखारनायाव गुफुर दखना गानो खर'आव गुफुर सि लायो जोङो बेयाव जोङो जेबो खालामनो ओंखाम जाया उदै खालियाव जोङो मन्दिराव फैयोब्ला जोङो माइ खर'आव जोङो माइरं लायो गिदिङो माइनावखौ लानानै जोङो गोथार आरजजों फुजिनो फैयो मन्दिराव जोङो थांनाय आरो जेबो ओंखाम बायदिसिना जाया जोङो बेफोरनो जाबाय जोंनि गोथार जोंनि गुबै बेनि थाखायनो गोथार दखना गोथार दख'ना गाननानै जोङो बे मन्दिराव फैनानै माइनाव लगन थायो जोङो मंगलबार सानाव बाथौ आरज गाबनायाव जायै लोङै फैया जोङो मन्दिराव थानसालियाव फैयोब्ला मन्दिरखौ जोङो गोजोनै मोजाङै फुजि लाङो जोङो बेनि दख'नानि गोमो दखना गाननानै जोङो आर'ज गाबनो फैयो बेनो